हमरा सुपौल जिलामे लगभग शिक्षाके व्यवस्थामे बहुत बढ़िआँ छै मानि लिऽ सरकारियो संस्थान जे छै ओहो चलि रहल छै लगभग ठीक ठाक आओर तकर बाद जे छै प्राइवेट राष्ट्रीय मेला कमिटी सुपौलके तरफसँ सभसँ बढ़िआँ इसकुल जकर आर एस एम नामसँ सभ जानै प्रचलित छै ओहिमे कम सँ कम जे छै से सातसँ आठ हजार विद्यार्थी पढ़ै छै एक एक विद्यार्थीके पाँच पाँच टा क्लास मेला कमिटीके तरफसेँ जकर कि अध्यक्ष जे छै से मेला कमिटीके हेड छै आओर डी एम जे छै से सचिव होइ छै आओर ओ जे छै से सुपौलके बहुत पैघ इसकुल छै आओर ओकर विद्या सी बी एस इ बोर्डके पढ़ाइ होइ छै आओर ओहिमे पढ़िके विद्यार्थी सभ जे छै से बहुत आगाँ बढ़लखिन हैं तकर बादो जे छै से पाँच सात टा आओर प्राइवेट इसकुल सभ जेहोसँ ओकरा कम्पीटिशन चलि रहल छै आओर कोचिंगो जे छै से दू चारिटा बहुत बढ़िआँ चलि रहल छै जाहिमे कि छठासँ लएके मानि लिऽ मैट्रीक तकके व्यवस्था छै किछु कोचिंग एहन छै जाहिमे कि इंटरके भी व्यवस्था छै तऽ मिला जुलाके जे छै शिक्षाक व्यवस्था जे छै हमरा सभके लगभग ठीक ठाक छै हमरा इलाकामे